चिरां जिल्लायावहाय बांसिनै फोरबोफोर खुंथाय होननानैहाय बुङोब्ला फोरबोफोर खुंनाय होननानै बुङोब्ला बेबायदिनो मागो फोरबो दमासि आरो बिदिनो बैसागु फोरबो बेफोरखौ बांसिन फालिनाय जायो एबा खुंनाय जायो बेवहाय जोङो बांसिन मानसिफोरानो गेदेरनिफ्राय लाना उन्दैसिम बोराय बेन्थ' गासैबो रंजायो मोसायो आरो बेफोर फोरबोफोराव बांसिनै गोदानै गाननाय जोमनाय देलायनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे फोरबोआवहाय बांसिनै मानसिफोरा फिथा सिथाव लारु फिथा बिदिनो बेदर आरिफोर जायो लोङो बेफोरबायदिनो न'खर न'खर थांनानैहाय बैसागु समावहाय मागिनाय एबा जानाय लोंनाय बेफोरबायदिनो गेदेरा उन्दैखौ अननाय आरो गिदिरफोरखौ उन्दैफोरा मान होनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो बेनिखायनो बेफोर फोरबोफोरा चिरां जिल्लायाव बांसिनैहाय फालिनाय जायो आरो बेसोर फोरबोखौ बैसागु मागो दमासि बेफोर गासैबो बोरायनिफ्राय लानानै बुरै बेफोर गासैबो ज' ज'यै गामियैनो ओंखारनानैहाय बयबो गामि गामि मोसाहैनाय मागिनाय बेफोरबायदिखौहाय जों नुनो मोनो आरो